ڈینگی بخار اور ملیریا جیسی مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے درج ذیل طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں نمبر ایک مچھر بچاؤ مچھر کے کھلونوں پانی کے ٹینک اور بچوں کے کھلا رکھاؤ کو بچانا نمبر دو پانی کا اور جگہ کی صفائی پانی جمع ہونے والی جگہوں کو خشک کرنا اور پانی کے کھلونوں کو سرسراہٹ کرنا مچھر مارنے والے مواد مچھر مارنے والے مواد جیسے آئل انتشار اور اینٹی مسلسل کو استعمال کرنا نمبر تین عام صحت اور ہائجین کو دیکھ بھال بے داغ دھوپ میں رہنا مسلسل چک کا استعمال اور مچھر بچاؤ کی سہولتوں کا استعمال کرنا